हा अहिड़ी कुझु तकनीकूं आहिनि जंहिंखें जंहिंसां मां पंहिंजी ड्रॉइंग खे बहितरु बणाए सघां थी ऐं मां उहे सिखियूं बि आहिनि ऐं उहे तकनीकूं आहिनि हेडिंग जंहिंमें कुझु समांतर रेखाउनि जो यूज़ करे हल्के हल्के रंग सां हुन खे शेड ॾियणो हूंदो आहे हिकिड़ी टोनल स्केचिंग हूंदी आहे लाइनुनि सां भरे जेके जीअं इलाही लाइनूं खिची करे हुन खे ड्रॉइंग कयूं हुन जे बजाए हल्का हिकिड़ो कुझु ठोस कोई खेत्र थी करे हुन सां असां ड्रॉइंग कंदा आहियूं हुन खे मोटिवेट कंदा आहियूं हुन खे इंगित कंदा आहियूं त उहा ड्रॉइंग हुन हू बि सिखी आहे रेखी ड्रॉइंग थींदी आहे जेके रेखा थींदी आहे रेखा खिची करे जेके ड्रॉइंग ठाहिबा आहिनि उहे रेखाउनि जे माध्यम सां जेके ड्रॉइंग थींदी आहे उहा मां सिखी आहे त इहे कुझु टेक्निक्स आहिनि जेके मां सिखी आहिनि ऐं डिजिटल कला उपकरण बि थींदा आहिनि जंहिं जंहिं माध्यम सां मां पंहिंजी आर्ट खे इंप्रूव करे सघूं था ऐं इहो मां ऑनलाइन जे माध्यम सां गूगल जे माध्यम सां ॾिठो आहे ऐं उन खे पढ़ियो आहे उन खे सम्झयो आहे उन जे माध्यम सां ई मां पंहिंजे ड्रॉइंग खे इंप्रूव कयो आहे